हैल्लो हां जा हां जी हां जी नमस्कार जी नमस्कार साह्ब हां जी पेपर दे बारे च गल्ल करो तुस हां फसला बिच्च पापड़ा बड़ा पेई दा ओह्दी कोई दोआई दोआई हां जी हां जी महां पापड़ दी दोआई होंदी कोई पापड़ा पेई दा फसला च ते हां ते कन्नै पोखजड़ा बड़ा ऐ ते ओह्दी कोई दोआई लैनी ते ऐ पानी ते लाया पर ओह् जैदा होई दा ना पापड़ा जैदा पेई दा ते ओह् होई दा कन्नै हां जड़ी ते जूरिया जूरिया ते चलो जूरिया पान्ने आं फ्ही ते होर ओह्दे च केह् हां जी हां जी ठीक हां जी होर होर डाया पाई ओड़चै हां जी हां जी ठीक ऐ चलो ठीक ऐ जी हां जी हां जी ठीक ऐ जी ठीक ऐ अच्छा जी